हथियार और औजार चलाना और बेसिक जितना भी विद्युत कार्य इलेक्ट्रिशियन का काम है जैसे बिजली फिटिंग और सभी जो भी यंत्र वगैरह हैं उनको सुधारने का काम आता है इसके साथ इस ट्रेनिंग के साथ मुझे घूमना पसंद है और सिंगिंग करना और ट्रैवलिंग करना पसंद है इसके अलावा मैं कल्चर संस्कृति और धर्म के विषय में भी अपना इंटरेस्ट लेता हूँ और साथ ही कॉम्पिटेटिव एक्जाम की तैयारी करता हूँ कॉम्पिटिटिव एक्जाम की तैयारी करने से मुझमें संयम की भावना का विकास होता है संयम जो कि व्यावहारिक जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति हम कहते हैं सब लोगों को संयमित रहना चाहिए तो इसमें कुछ शिक्षा मिलती है और संयमित रहने से बढ़िया हर चीज अपने अपने टाइम पर होती है जिसका मुझे बहुत फायदा देखने को मिलता है